میں اپنے زمانے میں جب امتحان دیتا تھا تو امتحان کا پہلو میرے لیے بہت مشکل تھا میں جب پیپر دینے جاتا تھا امتحان دینے جاتا تھا تو وہ مجھے لکھنا اور اس پر قابو پانا بہت مشکل پڑتا تھا میں بہت مشکل سے پیپر دے پاتا تھا کیونکہ اس میں کچھ مسئلے کا حل ایسا ایسا رہتے تھے جو مصنف کے لکھے ہوئے تھے بہت بھاری تھے بہت الفاظ بھی اس قدر بھاری رہتے تھے کہ میں نہ تو سمجھ پاتا تھا اور نہ ہی جلدی سے پڑھ پاتا تھا تو وہ پہلو میرے لیے بہت مشکل رہتا تھا میں بہت دماغ لگا کے اس کو جو ہے سولوو کرنا رہتا تھا بہت مشکل سے مجھے وہ مسئلے کا حل ملتا تھا لیکن میں اس پر ان شاء اللہ سے قابو پا لیتا تھا اور بہت مشکل سے میں قابو پاتا تھا میں مجھے ان چیزوں کا بہت سامنا کرنا پڑا کیونکہ میں مدرسے میں رہتا تھا تو اکثر تین سو امتحان ہوتے تھے سالانہ کے اور ششماہی کے اور شروع کے بقر عید کے آس پاس جو امتحان ہوتے تھے تو یہ تین امتحان میرے لیے بہت مشکل رہتے تھے لیکن ان شأ اللہ اللہ کا ساتھ اگر ہوتا تھا جب اللہ کا ساتھ ہوتا تھا تو میں ان قابو پا لیتا تھا